हाँ मुझे फोटोग्राफी बहुत ही अधिक प्रिय है बचपन से ही मुझे फोटाग्राफी का शौक है मैं जब छोटा था तभी कुछ चित्रकरी करता था एवं उसके बाद मोबाईल एवं कैमरे के माध्यम से मैं निरंतर फोटोग्राफी करने लगा मैं फोटोग्राफी करने के बाद फोटो खींचने के बाद उसे और अन्यत्र अच्छा रूप देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ एवं कुछ एप्लिकेसन के द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा उसमें निरंतर सुधार करता हूँ एवं इसे अब मैं एक पेशे के रूप में ले रहा हूँ एवं जिसके माध्यम से मैं अन्य आय भी कर लेता हूँ अगर शादी के समय की फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो यह एक बहुत अच्छा विचार है क्योंकि इसके माध्यम से हम एक अन्य आय का स्रोत भी ढूंढ सकते हैं एवं जिस चीज का हमें शौक है उस रूप में कार्य करना उसका कार्य करना हमारे शौक के साथ साथ हमे आर्थिक आजादी और आर्थिक सम्पति प्रदान करता है यह भी एक बहुत अच्छा विचार है धन्यवाद